जय झूलेलाल असांखे चेटी चंड जो मेलो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां हुते हॉल में सभु ॼणा मिली करे गॾिजी करे चेटी चंड जो मेलो मल्हाईंदा आहियूं हुते खाधनि पीतनि जूं सुठियूं सुठियूं शयूं हूंदियूं आहिनि ऐं भॼनु गीत ॻाए डांसियूं वांसियूं करे पंहिंजो मौजु कंदा आहियूं जय झूलेलाल